एहि इलाकामे बेर बेर तोता बगरा कौआ आओर और अनेक प्रकारके चिड़ियाँ हमरा सभके देखबाकमे आबैत अइछ बेसी तऽ हमरा आरके मोर पसन्द अछि लेकिन एहि इलाकामे मोर हमरा सभके देखबाक लेल नहि मिलैत अछि आओर आओर चिड़ै चुनमुन्नीके हमसभ छत पर अबैत अछि आओर देखबाक लेल मटकामे पानि भैरि कऽ रखै छी तऽ ओ सभ पी लैत अइछ और हमसब चिड़ियाँके अनेक प्रकारके बसन्त ऋतुमे टरटर आवाज निकालैत अछि आओर ओहि प्रकार सँ अनेक प्रकारके चिड़िऑं बहुते नीक लगैत अछि आओर चिड़िऑं सब मोर जेनाकि मोर अपन पंख फैलाके बहुत अच्छा तरह से नाचैत अइछ ओ हमरा सभके बहुत पसन्द अइछ